हमर गाँव अरमे विशेष करि कऽ सभ पक्षी पाएल जाइ छै लेकिन कौआके आवाज काँव काँव होइ छै तऽ कभी कभीके लोक एकरासँ गुस्सा भी आइ जाइ छै लेकिन कोयल उएहमे काला छै लेकिन ओकर आवाज कोयल छै तऽ ओकर आवाज भी मीठा रहै छै ओकर आवाज भी सुरीली रहै छै लोककेँ सुनयमे भी अच्छा लगै छै सुबह सुबह उठै छै कोयल अगर बोलै छै तऽ गाँवके बच्चा बुतरू भी खुश होय जाइ छै ओकर साथ साथ ओहो कू कू करै छै आओर कभी कभी तऽ गाँव घरमे एकर आवाजकेँ सुरक्षा रखय कैद करि कऽ रखयके भी कोशिश करै छै तऽ लोक रिकॉर्डिंग उकॉर्डिंग करि कऽ ओकरा सुनै छै सुरक्षित रखै छै जे दुबारा कभी सुनि सकियै आओर एकर साथ साथ बच्चा लोकके मनोरञ्जन भी होय जाइ छै कोयलके आवाज सुनि कऽ खुश भी होइ छै लोक आओर धियान भी जादा जाइ छै ओकरा प्रति आओर तोता भी बहुत अच्छा बोलै छै तऽ ओकरा साथ तोता आर गाँव घरमे पोसै भी छियै पालै भी छियै ओकरा रखै छियै ओकरा खाना पीना दै छियै ओकरा ओकरासँ बातचीत भी करै छियै तऽ सुनयमे भी अच्छा लगै छै तोताके भी आवाज तऽ उड़ ओकरा अरकेँ हम अगर बाहर भी छोड़ि देबै फेर भी ओकरा अगर वापस अपन आवाजसँ बोलयबै तऽ ओ आइ जयतै तऽ तोता अर आदमीमे दुनूमे बनै भी छै अच्छासँ बात भी समझै छै सुनै छै आओर कभी कभी छोटा चुनमुन्नी टाइपके चिड़ैयाँ मिलै छै तऽ ओकरा साथ बच्चा बुतरू खेल भी लै छै दाना उना छीँटि दै छै क् एकरासँ कि चिड़ियाँ उड़ैयाँ हमरा पास आबय जाय ओकरा लोभ दै छियै कि दुबारा आबय बोलय ओकरा साथ हमलोग भी बोलै छियै तऽ ओ भी बोलै छै जादातर तऽ कोयलके साथ कू करबै तऽ ओहो कू करतै हमे एक बार करबै तऽ ओ चारि बार करतै आओर चिड़ैयाँ तऽ आर सुरक्षित रहि सकै छै पेड़ पौधापर जङ्गल झाड़मे आओर हर जगहके ओकरा सुविधामे जे गाँव घरमे तैसन मिलै नहि छै कभी कभी ओकर घौँसला भी तोड़ि देल जाइ छै लेकिन ओ फेर भी अपन जगह बनाय लै छै लेकिन अइसन नहि गाँव घरमे करयके चाही ओकर घोँसला उसला तोड़यके घर उर तोड़यके चाही बच्चा बुतरू लेकिन अइसन करि दै छै आओर हम लोगके तरह चिड़ैयाँ भी रहय लेल चाहै छै साथमे चिड़ैयाँ छै तऽ हमहूँ छियै सभ छै सुरक्षित हमसभ सुरक्षित छियै आओर पर्यावरणके भी सुरक्षा पहुँचाबै छै चिड़ैयाँ एकरा खातिर लए सभके वातावरण कुलित रखयके चाही पर्यावरणके स्वच्छ रखयके चाही जे चिड़ैयाँ भी जीवित रहि सकै ओकर आवाज सुनय लेल मिल सकय हमरा तऽ ओकरा आरके साथ सम्बन्ध आदमीके साथ साथ ओकरो हमरा सभके धियान रखय पड़तै आओर